हलो हलो नमस्कार जी नमस्कार अरे यह बता रहे हैं यह बता रहे हैं कि हमको बेडरूम के लिए एक लकड़ी मतलब बढ़िया चीज़ हमको चाहिए अरे चिकेन यही बेडरूम बढ़िया बनवाना है फर्स्ट क्लास जिसमें ऊपर लकड़ी वकड़ी नहीं लगती है बढ़िया और जो खिड़ खिड़की उड़की होती है तो लकड़ी बढ़िया लकड़ी होना चाहिए बढ़िया नंबर एक की फर्स्ट क्लास हाँ अच्छा लक लकड़ी शीशम की होनी चाहिए बढ़िया हाँ अएं शीशा उशा सब लगवाएंगे मतलब शीशम की लकड़ी होगी उसमें शीशा भी लगेगे और हैं अरे कम से कम आठ दस लड़के हाँ अरे भैया एक लाख रुपये का ख़र्चा अरे ऐसे कैसे यार एक लाख रुपये का ख़र्चा आएगा अभी एक बनवाया था साठ हज़ार में अभी एक दूसरे का अरे अभी दूसरे का एक बनवाया था वह साठ हज़ार में बना भैया फर्स्ट क्लास बनाकर गया था बढ़िया लकड़ी थी शीशम की और बढ़िया वह बढ़िया डिजाइन डिजाइनदार बना के गया था भैया साठ हज़ार में साठ हाँ अब बढ़िया हुआ आपको अएं सात हज़ार नहीं भाई साठ हज़ार अरे तो ऐसा नहीं कीजिए यार कुछ मतलब देख लीजिए कुछ यार सही रेट लगा लीजिए वह आदमी यहाँ है नहीं नहीं तो उसके वजह से अंत में आपके पास फोन किया है हाँ कुछ सही रेट लगा लो भैया ऐसे इतने पैसे वाले तो नहीं है नब्बे हज़ार अरे यह ऐसे ना करो यार दस हज़ार रुपये और कम कर दो भैया अरे यार ऐसा ना करो मालिक मान जाओ तुम तो बिल्कुल आप हर बात पर ज़िद्द पकड़ लिए हो बताओ कम किया तो दस हज़ार रुपये कम किया अरे क्वालिटी अच्छी फायदा क्या क्वालिटी दूर करोगे यार हज़ार दो हज़ार रुपये की बात जहाँ आएगी तहाँ और दे देंगे कुछ समझ बूझ लो यार अरे यार भैया ऐसा ना करो यार तुमको हम दिखा दें अब जो है अरे तब उसके हिसाब से देख लो तब उसके हिसाब से अच्छा आप दे दो हज़ार दो हज़ार कम कर दो यार और